میں نے ویوو کی کمپنی سے چارجر لیا تھا ایک تو اس کی کوالیٹی اتنی خراب ہے بہت ہی زیادہ اور اوپر سے چارجنگ اتنی دیر میں کرتا ہے اور دس منٹ میں اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے اور اگر اس کو چارجنگ پہ لگا بھی دو تو اس میں اتنی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ اور بیٹری بھی اتنی بُری دیتا ہے اور بجلی بھی اتنی زیادہ لیتا ہے بہت ہی زیادہ